आङो आंनि अनद्ला ओंख्रि संनाया आं जानो लुबैनायबायदि आं सङो आंनि जानो लुबैनाया बेनो आं दाउ बेदर फोरजों सङो आरो दाउ बेदर होनायजों लोगोसे आङो खारै एसे होयो आंनि लुबैनायबायदि आङो गोथाव मोनो जायो ओमफ्राय नारजि ओंख्रि संनायाबो बेनो नारजिआवहाय आङो खारै एसे होनानै अमा मेजेम एसे होनानै आङो खेबसेयैनो आङो रुयो आरो रुनानैहाय जेब्ला नारजिआ मोजां गेब्लेयो अब्ला आङो अमा बेदरखौ मोजां एवनानै आङो नारजिखौ होयो अब्ला नारजिआ गोथाव जायो गोथाव जानायखौ आं मोनदाङो आंनि संनाया बेनो ओमफ्राय आङो बिदिनो मैथा ओंख्रिखौबो आंनि संनाया सिमफोल आङो सङो मैथाखौ संनाया नाखौ एसे फ्राय खालामो नाखौ एसे फ्राय खालामनानैहाय आङो मैथाखौहाय आङो थुग्लिनानैहाय आङो बै मैथायाव आङो सामब्राम गुफुर एसेल' होयो आं बिजोंनो आंनि जानो लुबैनायखौ आङो गोथाव मोनो आं दालि संनायावबो बिदिनो दालि संनायावबो आङो दालियावहाय आङो जिरा एसे आङो थावावहाय आङो सेरनानैहाय सामब्राम गुफुर हाइजें एसे देनानै आं बेखौ होनानै आङो दालिखौबो आं सङो आंनि संनाया बिजोंनो आं गोथावखौ आं मोनो आरो थारुन ओंख्रि थारुन ओंख्रैखौबो आङो ना नङाब्ला बिदद नङाब्ला आङो सङा ना बिदद नै बिजोंसो आं थारुन ओंख्रिखौ आं संनानै आं गोथाव जानो लुबैनानै आं संनाय जायो आरो आलु ओंख्रै आलु ओंख्रै खौबो आं आलुजों फानथावजों आङो फानथावखौहाय आं बारासिन होयो आलुखौ दरनैसोल' आङो होनानैहाय आङो सङो बेवबो आङो सिमफोल आं सङो जिरा एसे आरो सामब्राम गुफुर एसे सामब्राम गोजा एसे नैबिजों सेरनानै आं सङो आं बिजोंनो आङो आंनि जानो लुबैनायखौ आं गोथाव मोनो आर बिदिनो बहल ओंख्रै बहल ओंख्रैखौबो सिमफोलै आं सङो आङो मस्ला मस्लि आं होफ'बा आङो बे बहल ओंख्रैखौबो आङो सामब्राम गुफुर एसे जिरा एसे नै बिदिल' होनानै आङो बहल ओंख्रैखौबो आं सङो बिदि सङोब्ला अब्ला बहला गोदै दैसब सब गोथाव नैबिदिखौ आङो मोनजायो आरो बिजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो ओ मैद्रुफोर संनाय मैद्रुफोर संनायाबो आङो बे मैद्रुखौहाय आङो समावहाय आङो माखासे मैद्रुखौहाय बहल बिजौफोरखौ बा जोगोनार बिजौफोरखौ आङो बिसोरखौहाय आङो एसे रुदबनानै आं बिनि दैखौहाय आङो गारजोबो आरो गारजोबनानैहाय आङो थाव सेरनानै सामब्राम गुफुर एसेल' होनानैहाय आङो बिखौहाय मोजांयै एवनानैहाय नै बिजोंनो गोथावखौ आङो मोनदाङो आरो बिबायदिनो आङो दा बिसर मैद्रु आरो मुला मैद्रु नै बिखौबो आङो सिमफोल आङो सङो बेबो आंना संनाया गोथाङैनो आं सिग्लिजोबनानै आङो सिग्लिजोबनानैहाय सेबखांनानैहाय आङो थावजों सामब्राम गोजा एसे सेरबाय सामब्राम गुफुर एसे होबाय मोदोमनायनि आं बिजोंनो आं सिमफोल आं बिखौबो सङो आं मथामथि आंनि बे गासिबो ओंख्रि संनाया सिमफोल आं संजोबो